जय झूलेलाल कहिड़ो हालु आहे अच्छा ॿियो छा था कयो राजू सेठ अच्छा काई पिचर विचर ॾिठव न हा हाणे उहा ॾिसी आयुमि लॻी न एनीमल मूवी हा रनवीर रनवीर रनवीर कपूर जी हा अरे छा ॿुधायां ॾाढो मथे में सूरु पइजी वियो केॾी लड़ाई खून खराबा मारा मारी हा कुझु सम्झ में हा कुझु सम्झ में ई न पियो अचे किथां चालू थी काथे ख़तम थी केॾे थी वञे मथे में ई सूरु पइजी वियो हा हा इनमें त कुझु आहे ई न मारा मारी खून खराबो एॾो सभु माना ॻाल्हाइण बि एॾो गारियूं गंद बि

हा हा झूनियूं पिचरनि में त सिखियत हूंदी हाणे सफा सिखियत कुझु आहे ई न कुझु बि खणी करे ठाहे था छॾनि भाई पिचर ठाइणी आहे मिरई सिरई हा हा पर

अरे हिन जा त माना ईअं रिव्यूस हेॾा पई आया आहिनि भाइ एॾी भई नाले जी पिचर ऐं मां हुन हिसाब सां वयुमि त उहे मां हा मूंखे खबर हुजे आ हेॾो सभु लड़ाई झगिड़ो आहे त मां वञा ई न चवनि पिया सुठी आहे सुठी आहे हाणे अॼुकल्ह जे ॿारनि खे अलाए छा थो सम्झ में अचे काई बि खणी पिचर खणी करे चवनि था सुठी पिचर आहे हा अॼु

न हाणे वरी काई झूनी पाण में अॻियां वाररी पिचरूं वरी लॻण खपनि भई सभु फीमिलीअ सां माण्हू वञी ॾिसी सघे न न अॻिए एक्टिंग बि जेके कंदा हुआ न उहे नेचुरल कंदा हुआ कलाकारी जेका अदाकारी कंदा हुआ न कलाकार उहे नेचुरल हूंदी हाणे सॼी बनावटी थी लॻे गाना बि ॾिसो त कुझु सम्झ में न थो अचे कुझु बि खणी करे था वेहनि किशोर कुमार जा गाना केॾा सुठा हूंदा हुआ

अच्छा हले ठीकु ठीकु आहे काइ लॻी सुठी त पोइ ॾिसणु हलंदासीं ठीकु आहे

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल